अपने सबकेँ जे आग्रह छै जे अपने सभके जे ई सूचना दऽ देलहुँ हँ हमरा सबके ई प्रचार कऽ रहलहुँ हँ से हमरा सभके ई बेस नीक लागैए ई मैथिली भाषाके बारेमे मैथिली भाषा हमरा सभके जन्मजात मातृभाषा थिक ई भाषामे हमसब सब केओ बाजै लए चाहै छी बजबाक चाही अहि मोताबिक चलबाके चाही अहिठाम अनेक तरहके भाषा छै भाषा अछि लेकिन ओहि भाषासँ सब भाषा अखनी हमर लोकप्रिय भाषाकेँ मैथिली भाषा थिक मैथिली भाषामे अनेक तरहके काव्य कविता ई सब लिखल गेल हँ भाषा मैथिली भाषामे सङ्गीत लिखल गेल हँ सङ्गीत लिखल गेल हँ ओ सङ्गीत ओ सङ्गीत सभसँ आइ हमरा सभके लिए बड़ नीक लागैए आओर सबके सब चाहै छी कि एहन भजन होबाक चाही आओर समदाउन छै आओर अहाँके बटगवनी अछि विवाहके गीत अछि विवाहमे भगवतीके वन्दना छै भगवतीके वन्दना छै ई सब मने नचारी अछि हँ सोहर यऽ समदाउन यऽ अनेक तरहके से मैथिली भाषामे से कयल गेल हँ ओ सब हमरा सभके बड पसन्द होइए आओर हमसब से गाबै छी हमरो एतना कनिटा कनिटा क्षमता कुछ भऽ गेल हँ अपने सभके दयासँ मैथिलीमे से लिखित लिखित जे अछि ओहि मोताबिक हम सब से पढ़िकए से अपन भावना अपन लयपर लयके मोताबिक अपन गाबिके सुनै सुनाबै छी हँ ई सब हमरा सबके बड़ मातृभाषा थिक अहि लेल हमसब बड़ खुश छी कि मैथिली भाषा ओहिस आगा बढ़ै आगा बढ़ै आओर हमसब सब लोकप्रियता हिनका हम मैथिली भाषाके दी एहि लेल हमसब बड़ इच्छुक छी अपने सभके आभारी हमेशा रहब हमेशा अपने सबसँ एहि सांस्कृतिक गोष्ठीमे या अहि तरहके जे चलेलियै अपने से बड़ सुन्दर भूमिका देने छी बड़ सुन्दर मैथिली भाषा मैथिली भाषा हमरा आरके लिए मातृभाषा थिक एतने हमरा आग्रह यऽ कि आर आगा अपने सब प्रेमपुर्वक श्रद्धापुर्वक आगा बढ़ाबु